जायगायारि रां खान्थियाव बर' रावखौ जोङो गोबां रोखोमनि राव बाहायनांगौ जायो जेरै बेफोरनो जाबाय जोङो बर' बर' हारसा हिन्दि इंलिस बेबादिनो बेफार फालांगि बानायनायाव बे बेफोरबादि रावखौ जोङो सोलोंनांथारगौ मानोना जोङो मोनसे दख'ना द'खान होबाबो मानोना बे बर' मानसियाल' हाबफैया नालाय बेखायनो जोङो हारसा हिन्दि इंगलिस राव फोरखौबो जोङो बेबादि फालांगि खालामनोबा जों बेबादि रावखौबो सोलोंनांगौ जायो मानोना जोङो बेफोरबादि रावखौ सोलोङोबासो जोंनि बेफार फालांगि बायलाय फानलाय खालामनायावबो जोङो साबसिन सुबिदा मोनो आरो

माखासे हारिनि रावफोर माखासे हारिनि जाथिफोरजों जोङो बुजिलायनाय नङा मोनथिलायनाय नङा ओंखायनो बेफार फालांगि खालामनायाव जोङो बेफार फालांगि खालामनो गोब्राब जागोन बिनि थाखायनो जोङो बेफार फालांगि खालामनायाव एबा रां खान्थियारि बाहायनायाव जोङो गोबां हारिनि रावखौबो सोलोंनांगौ जायो बेफोर बेफोरनो जाबाय हारसा बर' हिन्दि बेबादि खालामबासो बेफार फालांगियाव मुलामफा जानाय जायो